बेगूसराय सिमरिया पुलके नया उद्घाटन भी होलै नया पुल भी बनल बेगूसरायमे बेगूसरायमे सिमरिया पुलमे लोग गङ्गा अस्नान भी करै आ रहलै बेगूसरायमे सिमरिया पुल बहुत अच्छासे बनि रहलै एकदम बेगूसरायमे काली मन्दिर छै बेगूसरायमे काली मन्दिरके नया उद्घाटन भी हो रहलै वहाँपर लोक बड़ा उत्साहसे आबै छै मन काली मन्दिरके परसाद चढ़बैले काली मन्दिरमे उत्साहके साथ आबै छै बकरीके बलि चढ़बैले बेगूसरायमे नौलक्खा मन्दिर भी छै वहाँपर लोक बहुत उत्साहसे आबै छै बेगूसरायमे नौलक्खा मन्दिर उल्लंघन भी हो रहलै बेगूसरायमे काँवड़ झील भी छै वहाँपर लोक बड़ा बड़ा उत्साह से जा रहलै घुमै फिरैले बेगूसरायमे एगो एम आर जी डी कॉलेज छै एम आर जी डी कॉलेजमे बच्चा आर अच्छासे आबै छै पढ़ै लिखैले बेगूसरायमे एगो एम आर जी डी कॉलेज छै कॉलेजके अगल बगल जतना भी दुकानदारसे वहाँपर लोक आबै छै फल फूल खरिदैले बेगूसरायमे सब्जी मण्डी भी छै सबजी मण्डी लोक यहाँपर किसान लोक खेती बाड़ी करिके बेगूसरायमे अपना फल सप्लाइ करि दै छै बेगू वहाँपर माटी बेगूसरायमे मटिहानी गाम भी छै मटिहानी गाममे यहाँपर अस्पताल छै सरकारी अस्पताल सरकारी अस्पतालमे लोक किसान लोक गरीब लोक बहुत से जाइ छै उपचार करबैले उपचार अच्छासे हो जाइ छै बेगूसराय मटिहानीके अन्दर एगो रामदिरीके बीच एगो कॉलेज हइ जकर नाम छै